हिक सौ पंजाह नव लख सतरि हज़ार सत लख टेवीह हज़ार हिक सौ पंजाह हिक लख वीह हज़ार सठ टेवीह हज़ार छह सौ सतरि